दोकान गेलियै बेसन लाबै लिए बड़ी बनेलियै अल्लुके तरुआ बनेलियै बैगनके तरुआ बनेलियै भुजिया बनेलियै तरी खदकेलियै तरी खदकाके बड़ीके ओहिमे देलियै बड़ी फुललै तरकारी बनलै बढ़िआँ सब्जी भात बनेलियै आओर उतारलियै उतारिके धियापुताके देलियै खाइ लए कहलकै मम्मी सब्जी तऽ बड़ा बढ़िआँ बनलौ मम्मी आओर दे तऽ आओर देलियै खाइ लए देलियै खाइ लेल तऽ फेर दोहरा एलै ओहो कहलकै मम्मी भूख लागल खाना दे तऽ खाइ लए देलियै दुनू तीनू टाके तऽ खाइ गेलै फेर सारा बेरमे उठलै तऽ फेर कहलकै मम्मी दे खाइ लए खाइ लेल देलियै ओकर पप्पा एलै तऽ ओहो कहलकै हमरा खाना दे खाइ लए परैसके दै कहअलियै नहाके आउ तऽ दै छी खाइ लए खाइ लए देलियै तऽ कहलकै सब्जी बड़ा बढ़िआँ बनल आइ ई प्रकारके बनल आइ जे मेहमान अबितै तऽ कत्ते नीक लगितै खाइमे इहो सब्जी आओर